आं मोसौफोरखौ जोंहा मोसौआ माथाम दङ ओमफ्राय बोरमाया माब्रै ओमफ्राय दाउआ सयथासो दङ ओमफ्राय हांसो माबासो दङ आं बेखौ बिराद अननानै जोथोन लायो अमा अमा माब्रै दङ बिसोरखौबो साया सायख्लुमाव आङो थाब थाब बोस्लायो मोसौफोरखौबो दै गांनाय मानाय सानदुं गोसाबा थाब थाब दौनांगौ होननानै बुङो आं न'खरनि मानसिफोरखौ मानसिया सेरनानै मोनलोङो दिनै मोसौफ्रा अमाफ्रा सान्दुं गोसायाव मोनलोङा ओंखायनो मोसौफोरखौ दैखौ थाब दौनांगौ होननानै बुङो आङो आरो अमाफोरखौबो साया सायख्लुमाव थाब थाब बोथ्रोदो आङो ओमफ्राय हांसोफोरनो दाउफोरनो माइरं होयो ओंखाम होयो जोंहा आरो एखनबा गुन्दैखौनो लगायनानै होयो माइरंफोर मोनस्लाबा बा बेफोरजोंसो नांगौ समाव थाइसे थाइनै बिफद आफदाव मोनो फाननानै दाउ अमाखौबो लानांगौ मोसौ मोसाखौबो लानांगौ बोरमा हांसोखौबो लानांगौ होननानै आं बुङो न'खराव गासैबो ना खालामनो मोना गासैबो फिसिजोबनांगौ बिफद आफद बबावबा लोमजागोन बबावबा साजागोन बबावबा माइरं गैया बाहाय बेफोरखौ फाननानै सेरसे सेरनै मोनजायो जों माइदि मोनलोङो होननानै आं न'खराव बुङो लानांगौ बानो नाङा गासैबो गाव ए नामआ मोसौखौथ' आं ओरैनो जामबि होननानै बुङो ओमफ्राय अमाखौथ' ओरैनो फाइलि होननानै बुङो हांसोखौथ' ओरै हांसो होनना बुंबाय ओमफ्राय माबाफ्रा सैमाखौबो आं खालु होननानै नाम दोनदों सैमाखौथ' आं फिसिखानाय अननानै दोनो आङो हराव नांगौ सैमा मानसि दुमसि फैयोबा सोरबा दुसमन फैयोबा सैमाफ्रा सब्द' होयो होननानै आं सैमाखौ जाखांबाथाय ओंखाम होयो ओंखाम हो ओंखाम हो होनानै बुङो आं बयखौबो बयनिबो जानो लुबैयो एफा एफा हो सैमाखौबो अननांगौ सोब बुस्तुखौनो अननांगौ मानसिया अननायजोंसो गासैबो न'खर जाजोबो होननानै आं बुङो